हय हांवें नेटफ्लिक आनी प्रायम हें सगलें पळयलां हातूंत आनी पर केबलां आनी सेटलायट टिवी अशें नासता नेटफ्लिक आनी केबलांक खूब फरक आसता नेटफ्लिकांत आमी जाय तेन्ना कितें पळोवपाक जाय ती मुवी सर्च करून आमी पळोवपी पर केबलान तशें ना केबलान आमकां खूब वेळ रावचें पडटा ती मुवी येवपाक आनी केन्ना केन्ना ताका दिसूय एक म्हयनो बी रावंक पडटा पण नेटफ्लिकांत तशें नासता नेटफ्लिकांत आमी जाय तेन्ना कसली मुवी जाय ते तेन्ना पळोवपी आनी आमी जाय जाल्यार तिका रावोवपी सुद्दां दुसरे दिसा पळोवपी पर केबलान तशें नासता केबलान आमकां ती मुवी रावोवपाक मेळना आनी ती मुवी तशीच चलत चलता आनी सपोज आमकां काम येयलें जाल्यार आमकां ती मुवी पळोवंक मेळना आनी मागीर ती मुवी येवपाक खूब म्हयनो एक म्हयनो बी लागता पण नेटफ्लिकान तशें ना नेटफ्लिकान आमी जाय तेन्ना पोज करून आपलें काम करून मागीर एक दिसा मागीर येवन ते पळोवपी सो ह्यो खूब व्हड फरक आसा नेटफ्लिकान आनी केबलान